नैजिनै सेप्तेम्बर नैरोजा नैजिथाम बा सेप्तेम्बर नैरोजा नैजिथाम जि सेप्तेम्बर नैरोजा नैजिथाम दाइन सेप्तेम्बर नैरोजा नैजिथाम थामजि सेप्तेम्बर नैरोजा नैजिथाम